हां जी हां हां हां बनाई अच्छा

कोई गल्ल नि थोह्ड़े हारे बन्दे करी लैगे कोई त्रीह् पैंत्ती बन्दे होई जान थोह्ड़े तां हां ओह् ते ऐ सफाई करना बी साढ़ा गै ओह् ऐ हां अज्जकल दे जमाने च सफाई बड़ी जरूरी ऐ हां ओह् ते ऐ

हूं हूं क्लियर हां कोई गल्ल नी मैं सनाई ओड़गा सारें गी ऐं हूं कोई गल्ल नी एह् कदूं बनानी एह् स्कीम कुस दिन औना अगले सोमबार अच्छा अच्छा ऐतबार गी नेईं होंदा होग हां ओह् स्हेई गल्ल हां ऐतबार ठीक ऐ हां कोई गल्ल नी मैं सनाई ओड़गा ठीक